दुसऱ्यां शारांतल्या शाळांक तुलनेंत आमच्यो गांवच्यो शाळा खूब ज्यो आसा पटिनी बऱ्यो आसात कित्याक आयज जीं भुरगीं आमच्या मुखार बसून जांकां आमी शिकयतात जावं तीं शिकतात तीं भुरगीं आयज आम आमको आमकां आदर दितात आमचें सांगिल्लें तीं आयकतात थंडसाणेन तीं आयकतात हेंच जर तूं शारांनी वच जाल्यार भुरगे तुजें आयकून घेनात ती सोड गजाल पूण भुरगीं प्रत परत उत्तरां दितात परती जाप सांगतात तुकां शाणेपणां सांगतात थोड्या थोड्या शारांनी अशो शाळां आसात जंय भुरगीं तुकां सारकें कॅरच करनात भुरग्यांक एक शिक्षक जो एक एकामेकाक बसपी सायडीन भुरगीं हांचो आदरच ना मान ना पूण गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांनी अशें आसना वातावरणय थंड आसता तांच्या मदीं आदर भावनांय आसतात दुसऱ्यां बद्दल एक मोग आसता दुसऱ्यां बद्दल एक माया आसता ते खातीर म्हाका तरी दिसता की गांवच्यो शाळा ज्यो आसा सामक्यो बेसबऱ्यो आनी सगळ्यांच्याकय बरें म्हणलें की प्रदुशण मुक्त वाठारांत जेन्ना हीं भुरगीं वाडटात तेन्ना तांची उदरगतय बरे तरेन जाता पूण एक एक गजाल म्हाकाय बी गांवगिऱ्या वाठारांतले शाळांचें मातशें चुरचूरे दिसतात कित्याक तांकां ज्यो सुविधा आसात त्यो मेळनात शारांनी किदें आसा तांकां त्या भुरग्यांक एकच कडेन एकच शाळेंत जें आसा सुविधा जाय तश्यो मेळटात सो खेळांनी मागीर साबार जे आसा गायनांत मागीर चित्रकलेक जावं तेंका उत्सफुर्त प्रतिसादय मेळटा थंय तेंकां शिक्षकूय मेळटा हांगा तुका एकाच जाग्यार हें सगळें मेळना तांकां शिकतलो जाल्यार गांवांतल्यान शारांत वच्चें पडटा हिवूय एक गजाल आसा